اگر اردو زبان کی بات کی جائے اور اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو اردو زبان کا آغاز بارہویں صدی میں ہندوستان میں ہوا جب صوفیزم اس خطے میں آیا تو اس کے ذریعے اردو زبان یہاں آئی اور یہ زبان عام طور پہ اس زمانے میں دلی کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی او یہیں پلی بڑھی اردو میں اپنا روپ اور اپنا اپنی شناخت فوجوں کے درمیان لیا اور اس لیے سے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے اگر ہم لوگ ہسٹری میں پڑھیں گے تو اس کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے اردو میں بہت زیادہ اثر ہے عربک کا پرشین کا ٹچ بھی آتا ہے ٹرکش اور ہندی کا اثر بھی بہت زیادہ ہے اردو کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ انفلوئینس ہے عربک لینگویج سے مغلوں کے دور میں اردو اردو نے بہت ترقی کی مغل ایرا میں بہت بڑے بڑے شاعر ہوئے اردو کے جیسے میر تقی میر مرزا غالب جیسے شاعر اردو کے مشہور نام اردو کے دنیا میں مشہور نام ان کا ہے انیس سو سینتالیس کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان بھی بن گئی تھی آج بھی بھارت اور پاکستان دونوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے عام طور پر ہم سب لوگ اردو زبان میں بات کرتے ہیں اردو زبان نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی شاعری غزل اور فلموں کے ذریعے بھی ہندوستان میں بالیووڈ میں اردو کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اردو زبان آج بھی لوگوں کے دل میں زندہ ہے اور بہت ترقی کر رہی ہے